साढ़े पिंडा दे जेहड़ा किसान ऐ किसान गी जेहड़ियां बी प्राव्लमां आंदी ना जमीना च में तुहानू सब दस्सी ओड़ना जेहड़ा किसान ऐ किसान खेतीबाड़ी करदा किसान खेती बाड़ी बिच कुछ बी करी सकदा खेती बाड़ी करनी बड़ी ओह् है स्हेई होंदी ऐ खेती बाड़ी करनी चाहिदी मगर खेती बाड़ी बिच स्हानू इद्धर कंडी ऐरिया बर्खा नेईं पौंदी ऐ ना गै साढ़े इद्धर किसाने गी फसल होंदी ऐ फसल नेईं होऐ ते किसान दा घर जेहड़ा घर बी है नी चलदा न्याने जेहडे़ फिर पढ़ी नेईं पांदे ऐ नां गै किश ओह् पढ़ी पांदे ना किसान दे ना कुतै पढे़ लिखे दा होंदा जेहडे़ किसान ऐ नां गे जेहडे़ कम्म करदे ऐ खेती बाड़ी च ओह् ना गे कुतै लग्गी सकदे ना क्योंकि पढे़ लिखे दे नेईं होंदे ऐ जिसलै ओह् पढ़ी लिखी ऐ जे पढ़ने आहले जागत हून ते पिच्छे घर कुसने चलाना ते ताइयें ओह् बचारे किसान खेती बाड़ी करदे ते केंई बारी फसल नेईं होंदा ऐ फसल की नी होंदा ऐ जिसलै कोई बर्खा नेईं पेई कुछ बी बिमारी बीएं दे बचारे कोल पैसे नेईं होंदे है ते पेसे जिसलै् फिर ओह् गवर्नमेंट कोई स्कीम बी है नी गवर्नमेंट केंई बारी स्कीम दिंदी है ते ओह् साढ़े धोड़ी पुजदी नेई है कि के किसान लोग अनपढ होंदे ना उनेंगी कोई सनांदा नेई है कि कोई स्कीम दे बारे बिच्च जिसले किसान बचारा किसान बचारा जिसलै कम्म करदा जमीना उप्पर जमीन बचेरी जमीन जेहड़ी साढ़ी जमीना होंदियां जेहडि़यां फिर जमीना केंई बारी जमीने उप्पर भ्रां भ्रां जिसलै स्टे लुआई ओड़दे केई बारी जमीने उप्पर फिर स्हानू कोई कम्म नेईं होंदा जिसले जमीना दे बारे च जमीना च कम नेई थ्होऐ सानू जमीना दा फिर अस ना ग्रां दे लोक ना पढे लिखे दे होंदे ओह् बचारे बाहर कुतै कम्म बी कियां करे अजकल बाहर कम्म करने तांई क्बालीफिकेशन चाहिदी वंदे गी जारंमी बारमीं पास होने चाहिदी वंदे गी दसंमी पास होनी चाहिदी शैल प्रसेंटेज होनी चाहिदी अस्सी प्रसेंट बंदा ग्रेजुऐशन करने ग्रेजुऐशन करी बी बंदा अज्ज कुदे नेईं कामजाब होंदा ऐ ते मगर ग्रां दे लोक जेहडे़ बचारे अनपढ़ ओह् कुत्थै कामजाब होग ओह् बचारे नां गै कम्म करी सकदे मगर त्याड़ी लाई सकदे थ्याड़ी लाई बी बचारे इयां गै थोह्ड़ा घरा दा रोजगार नेईं चलदा ऐ ना घरा दा रोजगार चलाने तांई बंदे गी थोह्ड़ा फसल बगेरा शैल होऐ बंदा फसल अपनी फसल बेची ऐ गवर्नमेंट गी थोह्डड़ा थोह्ड़ा उंदे कोला पैसा गवर्नेमेंट बी थोह्ड़ी मैंहगी करी फसल उंदे कोला लेऐ गवर्नमेंट उंदे कोला सस्ती फसल लेंदी ऐ सस्ती फसल लेने दे बगैर बंदे किसान गी बचारे गी ट्रेक्टर जिसले बुहाई लेंदा ट्रेक्टरा दी बुआई बड़ी पैसे दी होंदी ऐ ट्रेक्टर बीऽ बड़ा मैंहगा आंदा बी दे बाद च बचारे फिर हैल लेने पोंदा फिर हैल लेने बाद जिसलै फसल जमीन दे उप्पर बचारे जमीना जिसलै जमीना फसल होंदा ते फसल कटाई शटाई बड़ा पेसे लगदे है फिर कुतै थोह्डे़ दाने बनदे ऐ ओहबी दाने जिसलै शैल कुतै नेईं दाने होआ दे फिर होई जंदा बनदा नेईं ऐ ना खाने गी थ्होंदी ते नां लाने गी थ्होंदी फिर इयां कि किसान बचारा गरीब रेही जंदा ते किसान किसाने दा इस गवर्नमेंट गी सोचना चाहिदा किसान तांई थोह्ड़ी

ते कोई फेसीलिटी है नी होंदी ऐ किसान बचारा बड़ा मुश्किल ऐ किसान फिर रेही र्हाइयै जेहडे़े बडे़ बडे़ लोक होंदे ऐ उंदे कोला जमीना लेई लेंदे ना जमीना लेइये ते फिह जिसले किसान जमीना देई ओड़दे ते बचारे कोल रौंहदा कक्ख नेईं गरीब फिर फाके लग्गी जंदे फिर बचारे मरने दी कगार उप्पर चली जंदे सानू ना गवर्नमेंट गी थोह्ड़ा किश करना चाहिदा फार्मर किसान खेती बाड़ी जेहड़ी अपनी जमीना नेईं बेचे गवर्नमेंट उहेंगी कोई कम्म कुम्म दी स्कीम देऐ गवर्नमेंट गी थोह्ड़ा हैल शैल थोह्ड़ा प्रबंध इयां जेहड़ी जमीन ऐ किसान नू जिन्नी जमीन ऐ इन्ना दा हैल जां बी देना चाहिदा गवर्नमेंट गी अपनी तरफा ते बाकी किसान बचारे फसल गै होऐ ते किसान अपना कारोबार करी सकदा जे फसल गै नेई होऐ ते इधर फसल बर्खा नेई होंदी ऐ फसल उग्गे ते उग्गे कियां बर्खा नेई होंदी ऐ ना पानी दी सपलाई पानी दी सपलाईमेंट बी इद्धर नेई ऐ इद्धर ना कोई ट्यूबवेल होंदे ना किश इद्धऱ पानी दी बी बडी दिक्कत होंदी ऐ ते गवर्नमेंट कि पानी भजाना चाहिदा उद्धर बिजली बी बड़ी बिजली बी है नी पुजदी बिजली बी होनी चाहिदी ते साढ़े पिंडं बिजली कन्नै किन्ने कम्म होई सकदे ना बिजली कन्नै साढ़ा पानी आई सकदा बिजली दे कारण कोई बोर नेईं इद्धर बौर बी नेई होंदै ऐ इद्धर सानू गवर्नमेंट गी पानी इद्धर आने चाहिदा पानी दी सुबिधा पूरी होनी चाहिदी गवर्नमेंट गी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट गी बीइ देना चाहिदा ते ऐल देना चाहिदा डंगरे क्योकि फसल होवे ते फसल थोह्ड़ा पट्ठे होग ते डंगर खाह्ग ते डंगर खाह्ग ते दुद्धं देहीं बनङ ते उत्थुं दुद्ध दैहीं दा असें बेची ते घर चलाई सकदे हा ते कन्नै फसल बगेरा जेहड़ा थोड़ा थोह्डा होग ते ओह् अस बेची बोची ऐ घर दा खर्चा चलाई सकदे हां घर दा खर्चा करिये घर दा खर्चा चलाइये अपने न्याने बडे ग्रां दे जेहडे़ लोक ना़ अपने न्याने गी कुदे बाहर पढा़ई बगेरा भेजी सकदे पढा़ई ऐ बचारे बड़ी नौकरी लेई सकदे घार दे बिच इक कोई पढे़ दा बी होना चाहिदा क्योकि अजकल बडियां गवर्नमेंट दियां स्कीमा बी चलदियां कि ग्रां दे लोके बिच पता है नी ऐ कि किश स्किमे दा एह् स्किमा बडियां ओह् ना स्किमा स्किमा बड़ियां आंदियां गवर्नमेंट कोल गवर्नमेंट दी तरफा इद्धर गांव दे लोकें गी पता नेईं लगदा ऐ गांव दे लोकें गी पता नेंई लगदा कि ओह् अनपढ होंदे ताइयें गवर्नमेंट गी आक्खां गवर्नमेंट इद्धर साढ़े इद्धर फैसीलिटियां होनी चाहिदयां जेहडि़यां गांव दे बिच फेसीलिटियां होनी चाहिदयां ते फेसलिटी फेसलिटी होनी चाहिदी ते फिर इद्धर ताइयें लेंड दे बारे च ताहनू दसना किश ते साढ़ी जेहड़ी गवर्नमेंट ऐ गवर्नमेंट गी सब कुछ करना चाहिदा गवर्नमेंट फिर किसान जेहड़ा बी ऐ कारोबार बनाई सकदा अपना घर दा ट्रक्टर लेई सकदा जां ट्रेक्टर लेइये ट्रेक्टर लेइये अपना जिन्नी बी लेंड ऐ जेहड़ी ओह् बाही सकदा ऐ चल ओह् ओहदे कारण थोह्ड़ी बोहाई नेईं देनी पौंदी कन्नै किसान बी सी गवर्नमेंट देग ते गवर्नमेंट गी बी सी जेहड़ा बी ऐ सब किसान गी देऐ किसान दा कोराबार चली पवै ते किसान कुसै कोला घट्ट नेईं ऐ किसान किसान खेतीबाड़ी स्हानूं करनी चाहिदी ग्रां दे लोके बिच ताइयें ग्रां दे लोकें बिच कोई बिमारी कोई कक्ख नेईं होंदा ऐ बाहर दी सिटी बिच प्रवल्म होई जंदी किसान कम कोई कोई खेतीबाड़ी आहला कम्म नेईं करदे हैं खेती बाड़ी आहला कम्म करियै बंदे गी थोह्ड़ा शरीर फिट रौंहदा ऐ